मधुबनी जिलामे विकासक स्तर एकटा बहुत नीक स्तर पर चलि रहल अछि एतऽ सरकारके द्वारा विभिन्न तरहके योजना चलाएल जा रहल अछि जेना सड़क योजना विभिन्न तरहक सड़क परमे काज कयल जाइत अछि ग्राम सड़क योजना तहन ओहि सङ्ग लागल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना पर सेहो विशेष रूपसँ काज भेल अछि केन्द्र सरकारके द्वारा विभिन्न तरहक अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग सेहो बनल अछि आ सरकारक एकर विकासके लेल किछु आओर योजना जेना नल जल योजना एकटा जलक क्षेत्रमे एकटा क्रान्तिकारी योजना अछि जाहिमे की हर घर नलसँ जल पहुँचाबैके सरकारक लक्ष्य अछि तहिना खेती बाड़ीके लेल नहर परियोजनाके रूपमे सेहो बहुत रास काज भेल अछि खास कऽ कऽ सम्पूर्ण मधुबनी जिला कोशी नहर परियोजनाके अंतर्गतसँ भिन्न क्षेत्रमे नहर परियोजना पर काज चलि रहल अछि बहुत जगह नहर चालू भऽ चुकल सेहो अछि जे एकटा किसानके लेल खेतीके लेल एकटा क्रान्तिकारी सिद्ध भऽ रहल अछि तहिना शिक्षाके क्षेत्रमे सेहो कार्य भऽ रहल अछि भिन्न भिन्न पञ्चायत स्तर परमे हाइ इसकुल खोलैके सेहो सरकारके अपन योजना अछि जाहि से कोनो बच्चाके उच्च शिक्षा मतलब हाइ एकेडमिक शिक्षाके लेल दूर तक नहि जाए पड़नि गाँवमे रहतै तऽ बच्चा आओर सटीकतासँ पढ़तै सुविधा हेतै ताहिके लेल